आङो गुबुनफोरनि बिबार बारियाव बिबार बायनायाव मोनसे नङा मोननै मालाबा मालाबा बोसोन होफेरदों मानोना बिबारनि साजायनाय बिबारनि फारि बिबारनि बायदिसिना गाब बेखौ जाहाथे गोरोबनानै रं बिरं माने बायदि रोखोमनि बिबार महरनि जुदि साजायनो हायोब्ला बेयो जोबोद नुनायाव समायना नुयो आरो बेखौ जुदि जोङो फारियाव गायोब्ला बेखौबो नायनानै जोबोद समायना नुयो आरो अराय बोथोरनि बिबार थामहिनबा जिनै दानारि बिबारफोरखौ जोङो गायोब्ला अरायबो जोंनि बिबार बारि बिबार बारिया बा गार्डेनिङा जोंना समायना जानानै थायो बेखायनो आं बेफोरखौ बोसोन होयो आरो गुबुन गुबुन बिबार गायनायफोराव आङो गेजेर गेजेर माब्लाबा लोगो मोनोबा गायफानानै होयो आरो बे आंनि थाखाय मोनसे बोसोन जायफोरा बे बोसोनखौ मानिदों जायफोरा बे आंनि बुंनायफोरखौ मानिदों बिसोरनि बिबार बारिनि महरफ्रा समायना जादों बिबारफोरा बारफुनाय समाव साबना हामना जादों आरो बे साबना हामना बिबारफोरखौ नुनानै गुबुनफ्राबो माने गोसोनि गोजोन्नायखौ लानो हादों रंजानो हादों

न'नि लांगोनायाव बारदोंबा बे न'नि जि नुथाय बे नुथायाबो जोंखांदों होननानै आं बुंनो हायो